हमारे करौली ज़िले में काफ़ी सारे पूजा स्थल भी है और काफ़ी सारे त्यौहार भी है जो हम मनाते हैं हमारे करौली ज़िले में कैला देवी माता का मंदिर है जो कि उनको उसका मेला लगता है पूरे साल में एक बार मेला लगता है तो वो काफ़ी स बड़ा मेला होता है और उसको हम बहुत अच्छे से मनाते हैं उनकी पूजा भी करते हैं कैला माता की और हमारे करौली ज़िले में काफ़ी सारे धार्मिक स्थल भी हैं भगवानों की भी प्रतिमाएं हैं उनकी हम अच्छे से पूजा करते हैं